अॼुकल्ह पढ़ाईअ लाइ कई सारा लोन मिली रहिया आहिनि मां त कॾहिं वरितो कान्हे पर मूंखे हिकिड़े लोन जे बारे ख़बर आहे विद्यालक्ष्मी जेको गवर्मेंन्ट जे द्वारा मिलंदो आहे इन में तकिड़ो लोन असांखे मिली सघंदो आहे हुनखां पोइ इन में जाम सारी बैंकू दाख़िल आहिनि हिन ते वञी करे विद्यालक्ष्मी पॉर्टल ते वञी करे असां अलॻि अलॻि बैंकनि जे ज़रिए जेकी असांखे बैंक खपे हुनजे थ्रू असां लोन वठी सघूं था ऐं हुनखां पोइ असांखे व्याजु अठ पॉइंट चालीह पर्सेंट खां वेंदे करे अरिड़ाहं पर्सेन्ट ताईं लगंदो आहे घटि में घटि असां चार लखनि ताईं लोन वठी सघूं था इन में